ई पंखा नहि नीक छै ई पंखा उषा कम्पनीके पंखा छै ख़राब पंखा छै एकरा हम यूज़ केलियै ई ठीक पंखा नहि छै ई कम्पनीय ख़राब छै लागै छै एहि दुआरे हम अहाँके डिसाइड नहि देब की ई पंखा अहाँ यूज करू ई कम्पनीके दोसर कम्पनीके यूज करूँ से ठीक रहत एकरामे बिजलियो बहुत कटै छै